हांव पर्सनली शार्क टँक इंडिया शो चोयताले बेस्ट आहा तो शो चोय जायते लोकांक आयडिया आसोता स्किल्स आसताय रिसोर्स आसोता म्हूळ्या ते रिसोर्स इमप्लिमेंट करपा आयडिया इमप्लिमेंट करपा पयशे आसनाय सो ते लोक तींग येताय आनी तेंगे आयडिया पिच कोताय आनी जोरी तोर ते जजीसां आयडिया लायक जालो न्हू जाल्यार ती आपणागे पयशे घाताय आपणागे गायडन्स दिताय आपणागे हे दिताय यु नो आयडियाज आपणागले आयडियाज घाताय आनी तें एक कंबायन बिजनस जाता तेशकों ए एश कोन कोणू हेल्प करपा आल्या न्हू तें यंग आमगे यंग जॅनरेशन आहा चोय तेंकाय बऱ्या पोटा आतां शार्क टँकाचे गेल ना जाल्यार देकू आमी एक हें मेटा मोटिवेशन की आं आमी बिजनस स्टार्ट करूंक जाय बिजनस स्टार्ट केले जाल्यार हूंय ना हूंय पावतायच आनी हे शो चल जाल्यार कोटा तेंगे पोयशे तेंगे पीच चोयन कोटा की बिजनसा देख जायत पयशे आहा मू आज आमगे जेनरेशन कित कोत्ता होकोत गोवमेंट ड्युटी नाजाल्यार जॉब लागल्या पुरो मुटाय कोणूय बिजनसा रिस्क घेवपा सोदना म्हूळ्या शार्क टँक इंडिया आमकी शिकयता जाणटू बिजनस कोराय बिजनस एक धाकटेय बिजनस आसल्या शेंबोर रुपया बिजनस एक करोडा बिजनस केदो जाता ते कांय कोणा सो ती मोटिवेशन आमी शार्क टँक इंडियातल्यान मेट्टा आनी एक मोटिवेशन कित मेटा की जेन्नाय हॅल्प जाय जाल्यार हेल्प इचारूच जाय आतां आमकां शार्क टँक इंडिया पावतो मू एश कोन गॅरंटी ना बट स्टील आम आमगे रिलेटिव्सा कोणे आमगे मेंटरा कोणें इनसान चोवपा जाता की तूं आमगे बिजनसा पयशे घातायी बिजनसा फायद जाला जाल्यार आमी बिजनस मागीर प्रोफीट शॅरींग करपाचे एशें कोन्न बरें कोन तेंकां उलोयन तेंकां एक मोटिवेट कोन्न एक पयशें कॉन्ट्रिब्युशन घेवपा जाता हें सोगलें आमी शे शार्क टँक शिकयता कितको आम बिजनस मॉडल कोरूं जाय कितको आम लोकांक पयशे कलेक्ट करूं जाय आनी तें करेक्ट वे कितको बिजनसा घालूं जाय लॉस कितको हँडल करूं जाय प्रोफीट कितको हँडल करूं जाय हें सोगलें आमी शार्क टँक शिकयता